اکو ٹوریزم کے لیے جو خاص مواقع ہیں زائرین کے لیے ان میں سے دودھا نیشنل پارک لکھیم پور ہے اسی طریقے سے پیلی بھیت ٹائگر ریزرو ہے اسی طریقے سے کٹھاری گھاٹ ہے وائلڈ لائف سینچری اسی طریقے سے نیشنل چمبل ہے کے نام سے ہے وہاں جا سکتے ہیں زائرین اور ان کے علاوہ اور بھی کئی سارے جو اتر پردیش ریاست نے جن کی نشاندہ کی ہے جیسے بندیل کھنڈ ہے اور وندھاوون ہے گنگا بیسن وغیرہ ہے یہاں زائرین ایککو ٹوریزم کے مقصد سے یہاں پر سفر کر سکتے ہیں ان سفر میں یا ان پارکس میں لوکل ولیجرس وغیرہ کا یا لوکل جو لوگ وہاں پر رہنے والے ہیں ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے ان کے ذریعے سے ان پارکس یا ان سینچریز کا ہم اچھی طریقے سے معائنہ کر سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک بفر میں سفر یوجنا ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی جس میں ٹرین اور لوکلس اور گائیڈ وغیرہ جو پرووائڈ کراتی ہے ایکو ٹورسٹ کو اس طریقے سے ہم یہ ایکو ٹورزم کو ہم کے حوالے سے ہم جا سکتے ہیں اور وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں